گُذشتہ برسوں میں علی گڑھ کا نظام کچھ اور تھا یہاں پہ دی جانے مہیّا ضرورتیں کچھ اور تھیں اور آج اُن کا سامنا کسی اور چیز سے ہو رہا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے قدیمی ادارے جو ہُوا کرتے تھے علی گڑھ میں راجہ مہاراجاؤں کے نوابوں کے وہ اب چینج ہو چُکے ہیں ہمارے آزادی کے بعد علی گڑھ میں بہت سارے بدلاؤ آئے ہیں حالانکہ ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہلے سے ہی بہت ماشاء اللہ سے بنی ہوئی تھی بہت سہولیتیں دیتی تھیں بچوں کو اور آج بھی دیتی ہے مگر علی گڑھ ضلعے کے متعلق اگر بات کی جائے تو پہلے یہاں پہ کچی سڑکیں ہُوا کرتی تھیں اور ملبوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا جگہ جگہ پہ ہمارا بابِ سید کے پاس بہت سارا کچرا ہوتا تھا مگر آج کے دور میں سڑکیں بہت پکّی ہو چُکی ہیں بہت جگہوں پر بہت اچھی اچھی بسیز چلنے لگی ہیں ہمارا ریلوے اسٹیشن تھوڑا اچھا بن چُکا ہے پہلے بہت کم روٹ تھے اب نئے نئے روٹ ایڈ ہو چُکے ہیں ہمارا ہاسپٹلس بن چُکے ہیں بہت ساری انڈسٹریز بن چُکی ہیں جس سے کہ لوگوں کو بہت زیادہ روزگار متہیا ہُوا ہے اور لوگوں کا وے آف لائف جو ہے بہت سدھر گیا ہے بہت آگے بڑھ چُکا ہے اُس سے کے علاوہ ہماری جو ذہنی توجہ ہے وہ بھی دی جا رہی ہے ہمارے سوشل ڈیولپمنٹ پہ جس میں کہ ہمارے بہت سارے سوشل این جی اوز شامل ہیں جو کہ ہماری عورتوں کے لیے بچوں کے لیے غریب قوم کے لیے بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں جس سے کہ اُن لوگوں کی زندگی میں سُدھار آ سکے